सौरहं सैप्टैम्बर ॿ हज़ार चारि चारि ऑक्टूबर ॿ हज़ार पंज सत नवैम्बर ॿ हज़ार अठ नव नवैम्बर ॿ हज़ार ॾह ऐं चारि जनवरी ॿ हज़ार चौॾहं